ओरैनो आसामाव फालांगिआरि खालामनानै जोङो गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो जेरैहाय जेनेबा मोनसे लाइमोनखौनो हमना ला जेनेबा लाइमोन समाय जेनेबा बेहा ओरैनो टाइमखौ बरबाद खालामनानै थांस्लायस्लाय जेनेबा मोनसे फालांगि मावोबा बिनि लाइफआबो मोजां जागोन दा थिग बेबायदिनो आसामाव गोबां फालांगि दङ बे फालांगिखौ मावनानै जोङो मा होनगोन गावनि लाइफ जों दानो हायो दा जोङो जाय मानसियानोखि बेफार बानिज्य' खालामो बे सुबुंआ

जेबो रां रुफानि मा गैया जेंना सोमजिया थिग बेबादिनो जेरै आबहावाजों लोगोसे मोनसे सोमोन्दो गोनां जेनेबा बेफोरनो जोंनि मा होनगोन आबहावा याव गोबां दानि जुगाव जानाय लोंनाय मा होनो बेरायनाय बेफोर गोबां बांगासिनो दङ दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो आबादाव जों गोसो होनांगोन गोसो होयोब्लासो जोङो गासैबो मानसिफ्रा नुनानै बा सोलोंनानै दा समाजनि मानसिफोरा गासैबो बाहागो लानानै दा बेफोरबायदि समाजनि जाबायदि जेंना बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनो हागोन बेफोरनि सुबिदाखौ जोङो नाजानांगौ मानो होनोब्ला जायफोरा गोसो गोनां बेफोरो मा होनगोन गासैबो मानसियानो समान नङा जेनेखा

समाजनि गोबां जायगायाव जोङो नुनो मोनो दा गोबां मानसियानो बेकार ओरैनो थालाबायनाय मानाय दा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो माखासे बेफार फालांगिफ्राव माखासे हेफाजाब होनानै बा सरखारनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब मोनोब्ला बेफोरनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हायो दा जोङो आङो बेखिनिखौनो बिनि सोमोन्दै बुंनाय जाबाय